जिबौजों सौजानाय एबा एम्फौ जों अरजानाया मोनसे मिथिंगायारि मोनसे जाब्र'बथाय जों बेखौ बुंनो हायो गोबां समाव बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जायो होननानै जों बुंनांगोन गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे जेखिजाया खामानियाव थाङा मानो बेफोरबादि थासारियाव जिबौ सौनाय एबा एम्फौ अरनाया जोंनि गेजेराव जानानै फैयो दा बैफोरबादि जायनाखि जाथाय जाब्र'बथाय जाथाय बेफोर जाथायनिफ्राय जोङो गाव गावनो मोनसे स्थ्रंआव थानांगोन दि बा जोङो मोनसे साग्रिद जानानै थानांगोन दि जाहाथे नों जेरावखि थाङा मानो बा जेरावखि बेराया मानो जेरावखि खामानि मावा मानो जों दा बैफ्राव मोजाङै नोजोर होनांगोनदि बियाव माबा मोनसे रोखोमनि जिबौआनो जा बा एम्फौ आनो जा बैफोरबायदि थाखोनि जिबौ एबा एम्फौफोरा नोंनि साखाथि फाखाथि दङ' नामा बेखौ एक नाम्बाराव नोजोर होनांगोन बे मोनसे राहा होन्नानै जों बुंनांगोन जुदि दङ'ब्ला बेखौ बेनिफ्राय जिबौ एबा एम्फौनिफ्राय आनज्रायनायनि जोङो बेब'सथा जों बिखौ लानांगोन नङाब्ला जोङो बियो जिबौ सौनाय एबा एम्फौ अरजानायनिफ्राय जों रैखा मोननाय नङा जों बेनिखायनो बिखौ एक नम्बरआव बा सेथियाव जोङो सांग्रां जोङो जानानै जों अरायसम खामानि मावनांगोन बा थानांगोन बिजों लोगोसे जोङो नैथि राहा हिसाबै जोङो बुंनो हायो जुदिय' सोरबा सुबुङा मिथिस्लाबैयाव एबा नुस्लाबैयाव जिबौ एबा एम्फौजों जुदि अरजामारोब्ला गमामायै अरजामारोब्ला जों थाबैनो ओनसोलाव नङाब्ला बबेबा मोनसे जायगायाव बेफोर जिबौ आरो एम्फौ अरनायनि सोरबाफोर मोनसे मुलि होनो बा माबा मोनसे मुलि होनो रोंनायनि बेब'स्थाफोर दङ' नामा जों बेखौ एक नम्बरआव खौरां लानांगोन आरो खौरां मोननाय लोगो लोगो जोङो जिबौ एबा एम्फौ अरजानाय जाय सुबुं जों बेखौ थाबैनो बै जायनाखि अजा जों बिसिम लाना थांनांगोन थामथियाव राहा हिसाबै जों बुंनो हायो जुदिय' सासे सुबुंखौ जिबौ एबा एम्फौआ गमामायै अरमारोब्ला अरनानै माबा मोनसे मानसिखौ सहायनो हायै बेफोरबादि थासारिसिम जुदि थाङोब्ला साखाथियाव थानाय डक्टर खारखानाफोरनियाव जों थाबैनो जोङो लानानै थांनांगोन लानानै थांनानै बिखौ फाहामनायनि माबा मोनसे जों राहा जोङो दिहुननानै लाथारनांगोन नङाब्ला जोंनि सुबुंनि जायनाखि जिउ सान जिउ थांनानै थानायनि राहा जों बेफोरो मा होनदों गैया जालांनोबो हागौ एबा जिबौ एबा एम्फौनि जायनाखि अरनायनि बिसजों जोंनि जिउआ लोरबां जानानै जोङो थैनोबो गोनांबो जानो हागौ दा बिखिनि राहा